पहिने जे छै पुरनका जमानामे रोड नहि रहै गाड़ीके सुविधा नहि रहै नाव टपैत रहै लोग चारिटा पाँचटा नदी टपि कऽ जाए पड़य सहरसे जेना हमरा जेनाइ छै तऽ चारिटा पाँचटा नदी टपय पड़ैत रहै आब तऽ एतेक नीक रोड भए गेलै गाड़ीसभ जे छै मिनट मिनटपर भेटै छै एको मिनट अहाँकेँ सड़कपर खड़ा रहैके काजे नहि यए तुरन्त सड़कपर खड़ा होयब तुरन्त गाड़ी भेट जायत इएह सुविधा भेलै